اگر ہمارے گاؤں میں مہمان آ جائیں اس سے کرایا لے کے بیٹھیں تو میرے گاؤں میں کرایا نہیں لیا جاتا ہے الٹا گھر دیا جاتا ہے اسے رہنے کے لیے ہم لوگ اسٹرا بھر رکھتے مہمانوں کے لیے اگر کوئی آئے تو اسے دو بیٹھو رہے سونے کے لیے اگر کوئی آئے یہاں گھومنے کے لیے آتے ہیں میرے گاؤں کے بارے میں جاننے کے لیے آتے ہیں تو ہم لوگ اسے پیسے نہیں لیتے ہیں الٹا گھر دے دیتے ہیں رہنے کے لیے جتنا دن رہنا رہتے ہیں لیکن شہر اہر میں گھر دیتے ہیں رہنے کے لیے تو وہ سب گھر دیتے ہیں رہنے کے لیے تو سب کو پیسہ دینا پڑتا ہے کرایہ دینا پڑتا ہے ایک روم کا دو روم کا لیں گے تو دو روم کا دیں گے تین روم کا لیں گے تو تین روم کا دیں گے کرایہ دیتے ہیں وہ سب ہمارے گاؤں میں ایسا نہیں چلتا اور نہیں چلنا بھی چاہیے ہمارے گاؤں میں اگر کوئی آیا ہے تو اس کا عزت اچھا سے کیا جاتا ہے نہیں پیسہ لیا جاتا ہے الٹا اس کو کھانا بھی کھایا جاتا ہے اس کا خدمت بھی کیا جاتا ہے اچھا بھی لگتا ہے کرنے میں مہمانوں کا مہمانوں کا کرنا بھی چاہیے کیونکہ مہمان ایک طرح سے اوپر والے کے روپ ہوتے ہیں مہمان اوپر والا سمجھ میں بھیجتے ہیں اس کا خدمت کرتے ہیں اچھا بھی لگتا ہے خدمت کرنے میں مہمان مہمان آتے ہیں تو گھر کا رونق بڑھ جاتا ہے باہر باہر سے لوگ آتے ہیں میرے گاؤں کے بارے میں جاننے کے لیے اچھے لگتا ہے جانے کے لیے آتے ہیں جاننا بھی چاہیے ہمارے گاؤں کے بارے میں سب جانتے ہیں اچھا بھی لگتا ہے سب کو